नमस्ते अरे आपकी वो होटल में क्या क्या खाना है अरे कौन सइ डिस के साथ कौन खाना है अच्छा जैसे पूरी भी कौन सा रेट है पूरी भी कौन सा रेट है पनीर पूरी कितना कितना पनीर पूरी का कितने में के क्या रुपये थाली है एक सौ तीस अच्छा बहुत महंगा है आपके यहाँ हम जा रहे हैं दूसरे होटल में हम जा रहे हैं दूसरी होटल में खाने आपको बहुत महंगा है खाने आपके और सस्ता लगा दीजिए खा ले आपके होटल में भी अच्छा पानी भी रेट है बोतल का पानी कि वेटर का पानी अच्छा हाँ चिल चिल्ली पनीर पूरी क्या रेट है चिल्ली पनीर अच्छा और दाल चावल भी साथ में मिलेगा तो वह अलग से रेट में मिलेगा अच्छा सब एक ही में मिलेगा एक ही रेट में उसका अलग पैसा जमा करने पड़ेगाा उसका अलग पैसा जमा करनेन पड़ेगा अच्छा ठीक है अच्छा और ड़ा और क्या है वह छोला भटूरा कैसे मिलेगा कै रुपये प्लेट चालीस रुपये अच्छा उसके साथ आचार और क्या मिलेगा सलाद अचार भी मिलेगा चावल भी नहीं मिलेगा उसके साथ चावल भी मिलेगा अच्छा ठीक है फिर लेकर आना खाना खा लें फिर अपने बेटे से बोलो खाना ले आए

हाँ पहले नमोना दें नमूना दीजिए उसका पर्चा खाना का कौन हम पढ़ने में पढ़ेकर बाद आपको बताएंगे इ हमें खना चाहिए

हाँ तो भेजिए जो हम पनीर को

तो ठीक बात है ठीक है हाँ में पूड़ी पड़ेगा आलू की दीजिए अच्छा फिर दीजिए पलेट हाँ खा लें फिर अब अब जा रहे हैं नमस्ते